मुंहिंजे कई दोस्तनि मूंखे बाइक सां कई कई जॻहियूं कई कई स्थाननि ते हलण जो प्रस्ताव रखियो जो जो मां मलिहाबाद बाइक सां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु वियुमि हुते असां अंब जे बाग में विया अंब अंब ऐं अंबड़ियां हुते लटकिया हुआ हुन खे ॾिसी करे असांखे ॾाढो आनंद अचे पियो हुते असां अंब पकियलु अंब जो आनंद खाई करे आनंद वठो ऐं हुतां जी प्रकृ हुतां जा बागनि खे ॾिसी करे असांखे ॾाढो सुठो लॻो असां बाइक ते कई जॻह ते कई जॻह ते विया आहियूं प पासे में काकोरी बि आहे हुते बि मां वियुमि हुउमि ह जिते हुते बि अंबनि जा वण लॻिया हुआ हुते असां पकिया पका हुआ अंब घर जे लाइ वर्ता ऐं अंबड़ियूं बि वर्तियूं औरि जंहिं जंहिंसां घर में अची करे असां अंबड़ियुन जो अचार ऐं सभु कुझु ठाहियो वियो ज बाइक सां असांजो मुंहिंजा दोस्त अक अक़्सर मूंखे चवंदा आहिनि की ह हलो असीं असां असीं हली करे बाइक जे बाइक सां कई स्थानुनि ते हल हलूं हुतां जो असांखे जानकारी थींदी ऐं नई नई चीजूं जो असांखे ज्ञान थींदो असां हुते वेंदा आहियूं